असां सिंधी ख़ासि करे झूलेलाल ईष्ट देव खे मञूं था उन जा पंजिड़ा ॻायूं था बहिराणो कढूं था बहिराणे में हिकु जोति ॿारींदा आहियूं जंहिंमें फोटा लौंग ऐं चिल्कणे पने सां सॼाए हुन खे ख़ूबसूरत बणाईंंदा आहियूं जेको ॾिसण में ॾाढो सुठो लॻंदो आहे झूलेलाल जे अॻियां पलउ पाए आराधना कंदा आहियूं सिंधियुनि जो ईष्ट देव झूलेलाल आहे जेको पलउ मछीअ ते सवार हूंदो आए चालीहो चालीहनि ॾींहनि जो महाउत्सव थींदो आहे जंहिंमें बि सिंधी तमामु घणे तइदाद में मंदरनि में अची शामिलु थींदा आहिनि झूलेलाल जा गीत भॼन आरितियूं ॻाए खेस परसन कंदा आहिनि ऐं आशिर्वाद लाइ ॿाॾाईंदा आहिनि झूलेलाल असां सिंधियुनि जो रखपालु आहे

चेटीचंड ते बि वॾी सरगस निकिरंदी आहे उन में बि सुको सेसा तांहिरी कौर चणा विरिहाया वेंदा आहिनि सिंधियुनि जो वॾो ॾींह नओं सालु चेटीचंड खां शुरू थिए थो